ہیلو ہیلو جی آپ آپ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں جو سی پی میں ہے ہیلو جی جی مجھے اصل میں آپ کے یہاں سے آڈر کرنا تھا آپ مجھے اپنے کچھ اسپیشلٹی بتا دیں گے آپ کی کیا کیا اسپیشلٹیز ہیں جی

اچھا تو بریانی جو وہ جو ہے آپ کی کیسی ہوتی ہے حیدرآبادی لکھنؤ یا کس طریقے کی بریانی ہوتی ہے اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو جی جی تو ہاں آپ کے یہاں کا جو چکن وغیرہ ہے وہ حلال ہوتا ہے نہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ میرا آڈر پلیس کردیجیے پھرمجھے کل شام تک ڈلیوری چاہیے اس لیے میں آپ کو ایک دن پہلے آڈر دے رہی ہوں جی آپ ایک فل بریانی کر دیجیے پنیر ٹکہ مسالہ جی چکن برا اور مٹن روغن جوش جی جی جی اور ہاں پہلے آپ بریسٹ کیجیے بریسٹ میں جو مجھے چاہیے جی ایک تو بٹر نان کر دیجیے گا جی اور پانچ مسی روٹی جی اور دو جو ہے وہ گارلک نان کریجیے گا جی میٹھے میں گلاب جامن اور رس ملائی گلاب جامن جو ہے وہ آپ کے جی کے حساب سے دیتے ہیں یا پر پیس کے حساب سے اچھا کے جی کے حساب سے تو ون کے جی کر دیجیے گا آپ گلاب جامن اور ٹین پیسز جو ہیں وہ رس ملائی کے کر دیجیے گا ٹھیک ہے نہ کل شام تک آپ ڈنر ٹائم تک کرا دیجیے آٹھ بجے تک ٹھیک ہے نہ ہاں جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے